हलो हाँ मैडम मुझे ना मेरे को शूटिंग करवानी है विडियो शूट करवाना है मुझे हाँ जी तो आपका क्या चार्जेस रहेगा या टाइमिंग वगैरह आप बता देते मुझे

अच्छा तो मतलब है इस बीच में हम कभी भी आ सकते हैं शूटिंग वगैरह के लिए या बातचीत करने के लिए शूटिंग के लिए जी मुझे अगले महीने की पाँच तारीख को चाहिए सूटिंग करनी है जी यही हरदा में आना है एल्विस कॉलेज के पास और मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँगी मैम तो आप आ जाइएगा ठीक है मैम धन्यवाद आपका